हल्लो हा हिकु टाइम में तव्हां टे बुक इशू कराए सघंदा आहियो तव्हां पंदरहां ॾींहनि ताईं रखी सघंदा आहियो हिकु बुक खे लेट फ़ीस जीअं पोइ तव्हांखे हिकु ॾींहं जी लॻंदी पंदरहां पंदरहां रुपए हर बुक जी पंदरहां रुपए हा हा हा जॾहिं तव्हां इशू कराईंदव बुक त तव्हांखे हिकु फ़ोर्म भरिणो पवंदो जंहिं में सभिनि बुक जा नाला लिखिणा पवंदा और लाइबररी शाम जो पंज बजे ताईं आहे सुबुह खां अठ बजे खां शाम को पंज बजे ताईं

न न हॉलीडेस में बि खुलियलु रहंदी आहे संडे सेटरडे जो हा हा हा हुन जी तव्हांखे पनैलिटि भरिणी पवंदी ॾिसी करे की केतिरो डैमेज आहे उन हिसाब सां अगरि थोरी फटी वेंदी आहे त हुन जा तव्हांखे वीह रुपया ॾियणा पवंदा हर बुक जा

तव्हांखे बसि पंहिंजो फ़ोन नम्बर एड्रस और पंहिंजो नालो लिखिणो पवंदो फ़ोर्म में